हा असांजे ॿारनि खे पढ़ाई करण खां पोइ अॻिते अञा पढ़ाई करणु घुरिजे ऐं नया नया व्यवसाय बि करणु घुरजनि जीअं मेंहदी कोर्स आहे या एॾा सुठा का सिंधी कोर्स हूंदा आहिनि उहे अञा अॻिते ॿारनि खे सिखारण घुरिजनि ऐं उन जे अलावा

शिक्षा खे बि हलणु घुरिजे हिन करे परिव ॾाढो कुझु फ़ाइदो मिलंदो आहे व्यवसाय जीअं वकील ठहे माण्हू वकील खां पोइ डॉक्टरी केस डॉक्टरी पढ़े पढ़ाईअ योग ॾाढो ॾियणो घुरिजे टीचर ठहे टूशन पढ़ाए उन खां ॾाढो वधाउ मिलंदो आहे पंहिंजे पंहिंजे खेत्र में माण्हू ॾाढो कुझु करे सघे थो उन जे हिसाब सां शिक्षा जे अलावा बि अञा ॿिए बि ॾाढा कम आहिनि जीअं माण्हू समाज जो कमु करे सघे थो राजनीतिअ में वञी सघे थो राजनीति बि ॾाढी वॾी शइ आहे उन सां बि माण्हू ॾाढो कुझु सिखी सघे थो ऐं उन जे अलावा ॿियनि खे सेखारे सघे थो की भई तूं हीअं न कर हुन सां ॾाढो पंहिंजे पाण खे पाण खे शिक्षित करे करे ॿिए खे बि शिक्षित करे सघे थो इंसानु